ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہاں ایو ہاں ایوبی عالی شان سے بول رہے ہیں آپ ہاں میں کچھ کھانے کا آرڈر دینا چاہتا تھا تو آج کے مینو میں کیا ہے اشپیشل آپ کے یہاں میں اس وقت ایک آدمی کے لیے چاہیے میں اکیلا ہوں اور وہ سروس مطلب ڈلیوری کی میرے پاس پہنچ جائے آپ اس کا دھیان رکھو کہ ابھی آپ جو ہے نا آپ جسیے بتا رہے ہو وہ چکن آئٹم میں کیا رکھا ہے آپ کے پاس اب یعنی آئٹم وہ ایک کر دو اور کچھ جو نان یا چپاتی یا بریڈ ہیلو

ہاں ٹھیک ہے آپ نا ایسا کرو کہ یہ جو چکن بتا رہے ہیں نا وہ ایک کرو اور ہاں اور بٹر نان جو ہے نا وہ یعنی وہ میرے ایک آدمی کے لیے کتنا ایک کافی رہے گی یا دو آئٹم

ہاں دو نان کر دو ایک زیرا رائس کر دو اور اور ڈیلوری کا جو ہے نا اس کو بولنا جو آئے تو یہاں پر میرے کو کال کر دے گا تو میں یہاں پہ ڈیلولی لے لوں گا

ہاں ٹھیک ہے وہ اس کا کون سا وہ رہے گا اس میں نے ہے ہے کیا آج آج ڈسکاؤنٹ رس ملائی کر دو ہاں ایک کر دو اور اس کا جو بل ہے نا ساتھ میں اس کو ڈیلوری کر دو ٹھیک ہے ہے نا اوکے ہاں بس تھوڑا سا جلدی کر لیجیے ہاں جی جلدی ذرا کرنے کی کوشش کرنا ہیں نمبر ابھی کر دیتا ہوں واٹس ایپ اوکے اوکے اوکے تھینک یو